उदालगुरि जिल्लायाव जोंनि बिटिआरनि एबा बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव जोबथि जोबथा ओइथिं सोनाब सानजा फारसे उदालगुरि जिल्ला आरो जे क'क्राझार जिल्ला चिरां जिल्ला बाक्सा बिनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला बे उदालगुरि जिल्लायाव जोंनि जायगा जि थासारि बेयाव बिसिबां डेभेल्प जानांगौ सोलोंथाइनि फारसे लामानि मेडिकेलनि आरो एजुकेशननि केथ्रआव जोंनि उदालगुरि जिल्लाया गुबुन जिल्लानिख्रुइ जिसिबां दावगानां एसिबां हायाखै आरो राजखान्थियारि नैबे दाथाइआ जोंनि गेजेराव बिसिबां दङ नुनो मोनदों जोंहा उदालगुरि हमस्तिआव मानगोनां बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथां दङ फ्राय माजबाद समस्तिनिफ्राय जेरै चरण बर' पानेरि समस्तिआव दङ बिश्वजित दैमारी दा बिथांमोननि जिनोखि नाजानाय उदालगुरि जिल्लायाव जों जोबोद मोजांखौनो दाव दावगाफुनाय बायदि दावगाफुनायखौ नुदों जेरै सोलोंथाइनि फारसे जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव स्कुल बा कलेज जिखिनि थांखि दङ बिथांखि बे बिथांखि दङ बे बिथांखिफोराव खामानिखौ मावफुंनो थाखाय गोबां खामानिखौनो मावदों बेयाव लामा दथानि फारसेबो जोंनि मेइन बेसेबां लामा दङ बेफोरखौ मोजां खालामबाय आरो गामियारि दावबायनाय गामियाव दावबायनाय बा गामियारिफोरनि थि लामा हान्थामेला खामानि जि राहा दङ बेखौ मोजां खालामदों नुनो मोनदों उदालगुरि जिल्लानि हाजो सेर सेर थानाय बे फारसेबो बिनिफ्राय जल मिशन थुनिक दङ प्रजेक्त दैनि फारसे हाजोआरि सायाव बांसिनानो बे मोब्लिबनि मोब्लिबनि मोब्लिब आरो दैनि दै जगायनायनि फारसे जा राहा दङ बेफोरखौ खालामनाय नुनो मोनदों मोजां खालामदों आरो दा आं आंबो नुदों आरो लोगोसे ओह जोंनि ब्लक लेभेलाव भिसिडिसिनि गेजेरजों जे नख'र नख'र नख'रफ्रोमबो पिएमजिवाइनि जेनोखि नख'र न' मोनायनि जे राहा खालामदों बेयाव गोबां गामि मोनसेयावनो खोब न'फा न'फोर न'फा न'सेबा न'नैल'सो न' बिदि जों मोनिखौ नुनो मोनदों बाखि ओइटि र्पासेन्टानो गासिबो न'खौ मोनदों बेबायदियैनो माखासे जिनोखि प्रजेक्त दङ बे केथ्रआव जे जायगानि डेब्लभमेन्तनि खामानि जिखिनि मावनांगौ बेखौ मावनाय नुदों लामानि लामा हान्था मेलानि सोलोंथाइनि दै दैनि मोब्लिबनि गासै बिथिङावनो बे उदालगुरि जिल्लायाव मावफुंनायखौ नुनो मोनदों आरो जायनि जाउनाव रायजो राजाफ्रा बेयाव गासैबो बाहायनो माबा मोनदों साबसिननिफ्राय साबसिन साबसिननिफ्राय साबसिन जि खुंनायखौ जों नुनो मोनदों मोजां जादों अफिस अफिसनि केथ्रआवबो गोदान गोदान अफिस आरो लोगोसे जों प्रजेक्तनि हेफाजाबाव इन्डासट्रिबो खालामनायखौ नुनो मोनदों बेफोर केथ्रआवनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिकआ आगोलनिख्रुइ

सेभेन्टि पार्सेन्ट डेभेलप्त जानायखौ नुनो मोनदों आरो एसेल' मावनो गोनां गोबां दङ कमप्लिट जायाखै आसा खालामदों बेयो उनाव कमप्लिट खालामनानै होगोन एबा जागोन होनानै आं मिजिं थिदों